जीअं त मां स्कूल जो ट्रस्टी आहियां त मां स्कूल खे पंहिंजो पूरो पूरो वक़्तु ॾींदो आहियां स्कूल जे ॿाहिरां भिति वटि कुझु टेम्पूअ वारा अची करे गाॾियूं पार्क करे हली वेंदा हुआ उन जे करे स्कूल जे बसियुनि खे पेरेंट्स खे जेके ॿारनि खे छॾणु अचनि पिया ॿारनि खे ॾाढी तकलीफ़ थिए पई असां हिननि आटो वारनि सां टेम्पू वारनि सां घुराए करे ॻाल्हायोसीं महिरबानी करे हिते गाॾियूं न बीहारियो त उहो ॿुधण लाइ तयार हुआ न पोइ असां हुन जो हल अहिड़े नमूने कढियो त जेके भिति जे ॿाहिरां स्कूल जी बाउंडरीअ जे ॿाहिरां जेके असां चारि वण थोरे थोरे गैप ते नवा लॻायासीं ॿ वण लॻायासीं छोटा बादाम जा ऐं ॿ वण लॻायां पाम जा चारि वण अहिड़े नमूने लॻायां त उन में हिननि खे गाॾी पार्क करण ई जॻहि नथी मिले त उहा जॻहि असांजी खुलियलु रहे थी हिननि जी गाॾियुनि जे करे टेम्पुनि जे करे त उहो इन करे हाणे ॿारनि खे बि सहुलियत थिए पेरेंट्स खे बि असांजे बसियुनि खे बि अचण वञण में स्कूल जे सहुलियत थिए थी इन नमूने मां इहे मुसीबत खे मुंहुं ॾिनो ऐं हिन जो हल कढियो सम्झो ऐं हाणे सभु सुठो थी वियो आहे